गोंयच्या लोकांक जात्रेक काल्याक अशें खुबशें फेस्तांक वचपाक आवडटा इर्द कार्निवाल शिगमो बोनेरां फेस्तां सांगोड चिखल कालो चर्तुथी म्हणजे चवथ इत्रुज खेळ तियात्र स संगीत नाटक दशावतारी नाटकां अशीं जायतें असली पळोवपाक गोंयच्या लोकांक खूब आवडटा